मैं अपने दोस्त के साथ यातना यात्रा करना पसंद करता हूँ क्योंकि मेरा दोस्त मेरी जान है और हम दोस्त जहाँ भी यात्रा करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है हम लोग जहान भी अगर ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं तो जो स्टेशन पर ट्रेन रुकती है वहाँ पर हम लोग उतर उतर के घूमते हैं वहाँ के नज़ारे दिखते हैं वहाँ पर कुछ खाते हैं पीते हैं साथ में हंसी मज़ाक करते हुए अपने सफ़र को तय करते हैं अगर बस से जा रहे हों तो बस में भी हम लोग साथ में रहते हैं अगर वो सो रहा है तो सामान हम देखते हैं